यहाँ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बढ़ते बीमारियाँ तो काफ़ी हैं जैसे आई फ्लू टाइफाइड और अभी वैसे भी बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात के मौसम में अक्सर बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं इन सब में हमें बच कर ही रहना चाहिए और ज़्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं करना चाहिए हम अगर बात भी कर रहे हैं तो उनसे तीन गज की दूरी पर खड़े हो कर बात करें तो ही हमें हमा हमारे लिए बेहतर होगा क्योंकि इस समय बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं और सुझाव यही है कि कम से कम हो सके तो हम घर से बाहर निकलें और कोशिश करें कि घर में ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम निपट जाए और आई फ्लू से बच कर रहें